आज कल ऑनलाइन पढ़ाई विद्यार्थी सब करते हैं हम जब लॉकडाउन लगा था तो बच्चे लोग इस्कूल नहीं जाते थे तो ऑनलाइन पढ़ाई कोचिंग करते थे उससे बच्चे को बहुत ही सुविधा होता था उन्हें कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता था घर से पहले निकल नहीं पाते थे और लॉकडाउन में तो विद्यार्थी को पढ़ाने पढ़ने में कठिन कठिनाई होती थी तो ऑनलाइन क्लास जब शिक्षक देने लगे तो घर बैठे बच्चे पढ़ने लगे और उससे जीवन का प्रभावित नहीं हुआ नहीं तो शिक्षा के लिए बहुत कहीं भी जाना आना पड़ता था ऑनलाइन पढ़ाई हुआ तो उससे विद्यार्थी घर बैठे क्लास करते हैं और उससे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं आपको किसी भी चीज़ के के बारे में ऑनलाइन शिक्षा से कोचिंग से बच्चे के जीवन में काफ़ी तरह से

साक्षर हुआ है अब कोई कठिनाई नहीं होती है अब किसी भी चीज़ को इसमें इस्कूली बच्चे को कोचिंग करने में दिक्कत नहीं होता है मोबाइल से अपना सब कुछ ठीक ढंग से पढ़ लेते हम मोबाइल पर सही ढंग से लाते हैं और ऑनलाइन क्लास करते हैं और ऑनलाइन क्लास करने से बहुत विद्यार्थी अच्छे इस्कूली शिक्षा प्राप्त करते हैं हम लोग ज़्यादे से ज़्यादे किसी भी तरह की जानकारी ऑनलाइन के द्वारा मिल जाता है जैसे कोई भी बहाली वगैरह होता है तो बच्चे ऑनलाइन क्लास से ही सही अस सही शिक्षा प्राप्त करते हैं